हांव गॅस्टांड कडेन उलयता आसतना कोंकणीन उलयतां आनी तेंचे कडेन उलयता आसतना कोंकणीन उलयता मागीर ती इंग्लिशीन म्हाका रिप्लाय करतात मागीर हांव म्हाका थोडी तोडी येता इंग्लीश चड फास येयना तितलेच पुर्तीत हांव तेंचे कडेन उलयतां मागीर हांव तेंका कितें करता मागीर हांव म्हाज्या चेड्याक विचारता मागीर तेंच्यान कितें सांगलां तेंचे भाशेन तो म्हाका मागीर रिप्लाय करता तेन्ना मागीर हांव तेंकां रिप्लाय करता हें उलोवपाकूच आनी फुडें कांयच ना उलयना तीं